नहीं मैं जहाँ से पहेले से लेती हूँ वहीं से लूँगी उसी नहीं नहीं मैं जहाँ से लेती हूँ वहीं से ले लूँगी मैं क्योंकि वहाँ फेथ भरोसा बना हुआ है न मेरा नहीं देखिए वहाँ मेरा भरोसा बन चुका है क्योंकि वहाँ अभी उधारी उधारी चीज़ लाते हैं इसलिए हम नहीं ले सकते दूसरा वहाँ जहाँ से लाते हैं उसको बुरा लग सकता है इसलिए दूसरा जगह से लेंगे तो हाँ नहीं नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहाँ के दुकानदार गुस्सा करेंगे बोलेंगे पहले पहले हमसे लेते थे अब दूसरा देख लिए हैं इसलिए नहीं जिससे हम कपड़ा लेते है उधारी नगद सब चीज़ देता है थोड़ा दिन का टाइम भी देता है उधारी देते हैं तो नहीं वहाँ पर भी डिस्काउंट मिलता है इसलिए हम नहीं ले सकते हैं नही कैसे आपको बता दूँ हाँ बोलिए

तुमको नहीं बता सकते दुकानदार हम पर बहोत भरोसा कर इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि नहीं नहीं ले नहीं ले सकते हैं न नहीं वो बात ये उसके साथ बेइमानी होगा न इसलिए हम नहीं बेइमानी होगा इसलिए हम नहीं कर सकते हैं नहीं अभी हम बताते हैं बाद में ले हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि दुकानदार हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते है इसलिए हम नहीं ले सकते हैं नहीं वो भी लेस करके ही देते हैं नहीं

ठीक है हम आपसे दुकान पर आ कर मिलते हैं